اتر پردیش میں جو مختلف مذاہب کی جو جماعتیں ہیں وہ کس طریقے سے فلاح و بہبود اور غربت کے اوپر کام کرتی ہیں اس میں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ ہندو رلیجن جو ہے اس کی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کی اپنی مختلف مذاہب ہندو مذہب کی جو اپنی جماعت ہے وہ تو ہے یہی کیونکہ دیکھ لیجیے کہ بجرنگ دل ہے اور وشو ہندو پریشد ہے تو یہ بھی سماج کے اندر کافی زیادہ غربت اربت کو دور کرنے کے کام کرتی ہیں اور کافی زیادہ کمیونل ہارمنی وغیرہ بھی پیدا کرتی ہیں اور یہیں دوسری طرف آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں میں جمیعت علماء اسلام جمیعت علماء ہند ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے جماعت اسلامی ہند ہے ان کے بھی کافی زیادہ ٹرسٹ وغیرہ چلا کرتے ہیں کہیں سیلاب آ گیا کہیں زلزلہ آ گیا تو ان لوگوں کو جا کے ان پہ مدد کر دیں گے اور ابھی آپ دیکھ لیجیے کہ کووڈ ہوا تھا تو اس میں کافی زیادہ لوگ پھنسے ہوئے تھے تو ان میں بہت زیادہ مدد کری گئی تھی اور عیسائی مذہب میں آپ دیکھ لیجیے تو وہ آپ کو دیکھیے ابھی وشو عیسائی مہا سنگھ وہ بھی کافی زیادہ کام کرتی ہے اور عیسائیوں کی مشنریز ہوتی ہیں ان کے اپنے ٹرسٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ کام کرتے ہیں اور سکھ بھی ہیں یہاں سکھوں کی بھی کافی زیادہ تنظیمیں ہیں جو کہ ہم لوگ میں آپس میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں غربت اربت کو دور کرنے کی کافی زیادہ سماج میں جوڑ کا کام کرتی ہیں اس طریقے سے ہیں